जीअं त मूंखे नंढिपण जी यादगिरी आहे त मूंखे घुमण जो शौंकु हूंदो हुओ पपा थोड़ो चिलाईंदो हो पर अमां जो साहु हूंदो हुओ भले छोलिरो वियो बि त ईंदो घुमी फिरी करे टाइम पर ॾाढो शौंकु हूंदो हुओ घुमण फिरण जो हुन खां पोइ अॼु बि माना उहो ई यादगिरियूं ईंदियूं आहिनि त ॾाढो दिलि खे ख़ुशी मिलंदी आ वेंदो होमि पपा कंहिं कंहिं महिल नाराज़ु थींदा हुआ ममी हमेशा ख़ुशि ई थींदी हुई हुन खां पोइ सुबुहु जो निकिरंदा हुआसीं कंहिं महिल घुमण दोस्त यार वरी शाम जो ईंदा हुआसीं घरु रोटी वोटी सभु विसिरी वेंदी हुन खां ॿाहिरि जेको खादोसीं वरी ईंदा हुआ राति जो अची रोटी खाईंदा हुआसीं हुन खां पोइ अलॻि ॾींहं हुआ नंढिपण जा कंहिं ॻाल्हि जो टेंशन न माना चारई पासा माना आनंदु ई आनंदु हूंदो हुओ हाणे अॼुकल्ह जो टाइम जेको आहे अलॻि थी वियो आहे नंढिपण जी यादगिरी कंहिं कंहिं महिल यादगिरी ईंदी आहिनि त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे दिलि खे ख़ुशी मिलंदी आहे